हेल्ल' नों मानास नेसनेलनि माबा सिकिउरिटि गार्ड ना औ माने आं बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन नालाय बेनिखायनो आं नोंनियावहाय सोंहरनो फ'न खालामदों आरोना औ ओमफ्राय दायो बे टिकेट दाननांगौ नामाथाय माने सिङाव हाबोबा अ दायो होनबा अ ओमफ्राय सिङाव हाबोबा सिङावहाय बेरायनोब्ला औ जिपसि नांगोनना औ ओमफ्राय बेसे लायोथाय अ ओमफ्राय दायो बिदिनो मा मा जिब जुनारफोर नुयोथाय दायो अ अ ओमफ्राय माबायदि टाइमआव थाङोबा साबसिन जागोनथाय अ ओमफ्रायो जिपसिजों थांनाय समाव सिङाव हाबनोब्ला गार्डफोर थांफायो खोमाना अ ओ बेबायदिनो मा बायदि अखा हानाय बोथोरफोरावहाय थाङोब्ला बोरै जागोन ए बेखौनो औ औ

अ माने बेयाव बेरायनोहाय थांनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय बेनिखायनो नोंखौहाय गार्ड होननानै मिनथिनायखाय फ'न खालामनाय जादों आरो ना माने मोजां मिनथिया नालाय माबोरै माबोरैहाय बेनिखायनो सोंहरनोहाय फ'न खालामदों अ' ओमफ्राय बे सिङाव हाबोब्ला बेसे गोबाव टाइम लायोथाय माने बे हाग्रा एरियाखौहाय बेरायजोबनांगौबा अ दे होनबालाय थेंकइउसै